नमस्ते सबसे पहिले हम बात करब शिक्षा के तऽ पहिलेके आओर अभीके मुकाबले शिक्षा व्यवस्था काफी बेहतर भए गेल छै पहिले लोग अपन बेटीके या बेटाके पढाइ नहि चाहै रहै क्योकि शिक्षामे बहुत पैसा लगै रहै आओर सरकारी इसकुल सब भी एतना अच्छा नहि रहै कि लोग भेज दै और बच्चा सब पढ़िके निकलि जाय लेकिन आजके समयमे समय अइसन भए गेल छै कि बेटी बचाऊ बेटी पढाओ सरकार बहुत सारा योजना चला देल छै ताकि बेटियों को आओर बेटों को आगे चलके कोई दिक्कत ना हो ठीक छै सो